बच्चों के विकास के लिए टी वी जैसे आपको बता दें जैसे या टी वी पर कार्टून आ रहा है या टी वी पे पिक्चर आ रही है वो हमारे हिसाब के भाषा की हो तो हमें समझ में आएगी जैसे उर्दू है फ़ारसी है अगर भाषा आ रही है तो हमारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी जैसे हम गाँव के रिलेटेड से हैं या कम पढे़ लिखे हुए हैं जो हमारी हिन्दी भाषा है वो अगर हिन्दी भाषा में टी वी पे अगर दिखाया जा रहा है तो हमारे बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगी जैसे हम लोग खुद मीडिया से हैं या किसी दूसरे के सामने बोलते हैं तो हम लोग अपने हिन्दी भाषा में बोलते हैं कि हमारे सामने वाले को आसानी से समझ में आ सके कि हम किस भाषा में बात कर रहे हैं या किस प्रकार बात कर रहे हैं उसी प्रकार बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे टी वी को जब देखते हैं समझते हैं क्या समझ रहे हैं क्या देख रहे हैं उस प्रकार बच्चों को ज्ञान होना चाहिए ज़्यादातर जैसे कार्टून है या न्यूज़ है टी वी पे चल रही है या कैसे बोल रहे हैं कैसे नहीं बोला जाता है किस प्रकार किस तरीके से बच्चों को देखना है या बच्चों क्या क्या दिखाया जाता है क्या नहीं दिखाया जाता है जैसे टी वी पे या ऑनलाइन पर क्षेत्रीय भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा हमारी है वो हिन्दी है और हिन्दी भाषा में या बच्चे ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में या हमारे भारत में ज़्यादातर हिन्दी भाषा का प्रयोग होता है हम लोग हिन्दी भाषा में ही समझते हैं ऑनलाइन जैसे पढ़ाई चल रही है टी वी पे अगर उसको इंग्लिश भाषा में बोला जाए तो हर कोई बच्चा इंग्लिश भाषा में नहीं समझ पाएगा इसीलिए टी वी पर वही दिखाया जाए जो हिन्दी भाषा है हिन्दी भाषा में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अक्सर समझ जाते हैं कि टी वी पे क्या चल रहा है उनके माइंड में क्या आ रहा है अगर हिन्दी भाषा में टी वी पे चल रहा है तो हिन्दी भाषा में बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है जैसे कि हम लोग जैसे कोई भी टी वी पे बोलते हैं और हम लोग फिर मीडिया से हैं कि हम लोग ऐस हिसाब से बोलते हैं बुज़ुर्गों या महिलाओं को या छोटे बच्चों को समझ में समझ में आ जाए हमारी भाषा हिन्दी है और हिन्दी भाषा में हमें बोलना चाहिए इसी प्रकार टी वी जैसे है ऑनलाइन पढ़ाई है बच्चों को समझने के लिए हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया जाए ताकि हमारे बच्चों को हिन्दी भाषा में समझ में आ सके और अच्छी शिक्षा मिल सके क्योंकि हिन्दी भाषा ही हमारी राष्ट्रभाषा है और हिन्दी में ही हम लोग समझ पाएँगे और हमारे बच्चे समझ पाएँगे